دہلی میں کافی فلم تھیٹر اور ملٹیپلیکس ہیں جیسے پال سنیما سائنپالس سنیما لیبرٹی سنیما پی وی آر وغیرہ یہ لوگ نئی فلمیں دکھاتے ہیں ان کے مقامات جیسے پی وی آر سی پی میں ہے کناٹ پلیس میں اور یہاں ٹکٹ بکنگ بہت اسکرین کے پاس قریب میں فرنٹ میڈل میں بیکوڈ میں اور سب سے مہنگی ٹکٹ جو ہوتی ہے بالکنی کی پانچ سو روپئے کی ہوتی ہے